हाँ जी नमस्ते और सब्जी कैसे हैं सब्जी सब्जी कैसे है और गोभी कैसे है बड़ा महँगा है और क्या क्या है अच्छा रेट बताइये सबका आलू नहीं है क्या अच्छा सब्जियाँ ताजी है ना अच्छा धनिया थोड़ा कम करिये तो रेट बहुत ज़्यादा बता रही हैं आप

और वो कब ककड़ी खीर तरबूज ये सब रखी हैं

अच्छा चलिए ठीक है

हाँ तो ठीक है नमस्ते